मैथा मैथाखौथ' आं बिराद मोजां मोनो मोननाया खानानै सायबाय सायनानै सुबाय सुनानै दाना मैथाखौ बिराद मोजां संबाय संनानै ना दङबा ना होनानै संनो गोथाव मोजां मोनो आरोखि मैथाखौ बिरादनो आरो अनला अनला ओंख्रिखौबो गोथाव मोनो आरो अनलाया माइरं सोमबाय माइरं सोमनानै माबा मोनसे आलु थालुफोर होनो हाबाय बेलेग बेखौ आरो बेदरफोरजों संबाय आरो अनलाखौ हरबाय बेदेरखौ थाव सेरनानै एउनानै आराम अनलायाव होबाय आरो बिराद खारै मोजां होनानै गोथाव जायो बेखौ जानो मोजां मोनो आरो दालि ओंख्रिफ्राबो संनो मोजां मोनो बेयो थाबैनो जायो आरो गोथावबो जायो रुनानै कुकार फोर दङबा कुकार आव रुबाय रुनानै उनाव दाव सेरनानै जानो सामफ्रामबो मोजां मोनो आरो दालिखौ